क्या मेरी से बात हो रही है मैं अभी आपकी दुकान से कुछ दिन पहले एक वो लेकर गई थी टी शर्ट तो उसमें क्या हुआ मैंने जब वह टी शर्ट पहना और उसके बाद जब मैंने उस टी शर्ट को धोया तो उसका जो रंग था वह वो सारा रंग उतर गया नहीं मगर लेकिन मैंने उसको पहली बार में ही धोया मतलब एक तो वो शर्ट का जो साइज़ था वह छोटा हो गया और उसका जो रंग था ना वह भी वह सारा का सारा रंग उड़ गया मैंने लिया था वो था उसका था टिंडल का था मैंने एक हरे रंग का प्रिंटेड टी शर्ट लिया था नहीं मगर मैं आप मैं आपकी दुकान पर वो टी शर्ट लाकर भी दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने उसको पहली बार में ही धोया तो सारा रंग उतर गया और उसमें से छोटे छोटे से छेद भी होने लग गए हाँ अच्छा तो में मैं मैं तो ला सकती हूँ मैं कब तक आऊँ आपकी शॉप पर हाँ सर मुझे आपकी कर्मचारी का नाम तो नहीं पता लेकिन हाँ मैं ऐसे शक्ल देख कर बता सकती हूँ के मैने किससे खरीदी थी उस समय आप भी उस समय आप भी दूकान पर उपस्थित थे आपने ही शायद मेरे को बिल दिया था ठीक है मतलब ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मतलब मतलब ऐसा इतना महंगा शर्ट मैंने खरीदा था तो मुझे मतलब ऐसे देख कर एकदम आश्चर्य हुआ की इतना अच्छा मैने टी शर्ट इतना मतलब मतलब इतना वो उसका जो कॉस्ट था वो भी इतना था और वह इतना सुंदर टी शर्ट भी था ब्रांडेड कंपनी का भी था लेकिन मैंने आज तक उस कंपनी की खूब टी शर्ट ख़रीदे हैं लेकिन मुझे उसकी ऐसे कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि उसका रंग उतर गया उसमें छेद हो गए अच्छा ठीक है तो मैं आज शाम तक आपकी दुकान पर आ जाऊंगी आप एक बार देख भी लीजिएगा अच्छा ठीक है तो मैं कल सुबह ग्यारह बजे आ जाऊँगी हाँ ठीक है धन्यवाद